अ हेल्ल' औ खोनादों लानो थ' नंदोंमोन लै आदा ओमफ्राय हाफोरासो माबायदि खय बिगासिम ए ओमफ्राय बिगायाव बेसेबांबा होगोन हावै सुलि ओमफ्राय जेनेबा खय बोसोरसिम होगोन थिन बोसोर ओमफ्राय दैफोरा थिख मथे मोनखायो दा ओमफ्राय हाया गोजौ गाहाय नङा थ' दे बिदिबा दे हाखौ नायग्रोनाय हाखौ नायग्रोनांगोन ओमफ्राय नायनानै जेनेबा दामफोरखौ मिलायलायनोसै आरो आंबोथ' नोंनि न'खौ नुनाय जायाखै दा थांनानै नायहैनोबो ए औ औ औ औ दे होनबालाय आङो साननैसो थानानै थांनानै नायनोसै दे अ जायखिजाया गाबोन सानसे थानानै समफोर थांनोसै नों न'आवल' थादो अ जोङो सानैजों बे दुब्लियाव थांनानै नायलायलायनोसै दामखौबो मिलायलायनोसै दे होनबा लाजागोन दे जेबो नङा दैयाथ' फुरा मोनखायो जाहैबाय औ दे दैयाथ' फुरा मोनखायो जाहैबाय दा